बाइकिं खालामनायावबो मोनसे रिक्स लानानै खालामनाय जायो बेयाव जोबोद प्रटेक्सन गावनि सेफथिखौ लानानै खालानांगौ जाहाते बाइकिं खालामग्राफोरा गोबां सेफगार्डफोर लानाय जायो जेरै गावनि जिउनि फारसे बासायनो थाखाय बेहाय आखाइयाव गाननाय गार्ड आथिङाव गाननाय गार्ड आरो जुथा जेकेट प्रपार मोजां गाननांगौ हेलमेटफोरखौ प्रपार लानांगौ बिनिफ्राय बाइकिं खालानांगौ दा बे गोबां मानसिफ्रा गोजान गोजान बाइकिं खालामनाय जायो बेफोरबायदियाव सेफथि लानानै खालामनांगौ आरो हेलमेटफोरखौ खम्पलसारि गाननांगौ जाहाते माबा मोनसे एक्सिदेन्ट माबा मोनसे जायोबा बिफोरनिफ्राय एसे रेहाय मोनो जाहाते हेलमेटफोर लायोबा जुथा मुजा गानोब्ला सेफगार्डफोर लायोबा गावनि बदिफोरखौ रैखा खालामो सह बिनिखायनो जुदि बाइकिं खालामो जानला मोनला गाननानै ओंखारालासिनो सालाइया बाइफोरखौ आं जिथिया ट्रेबोल खालामो अब्ला आङो सब सेफथि लाजोबनाय जायो जाहाते हेलमेटफोरखौ प्रपार लायो गाननाय जोमनायफोरखौबो प्रपार गानो ओमफायसो आङो ट्रेबोल खालामो आं ट्रेबोल खालामो गोबां जायागायाव ट्रेबोल खालामदों उदालगुरिनिफ्राय गुवाहाटि बेफोरबायदि ट्रेबोल खालामबाबो आङो जोबोर सेफथियाव खालामो आरो गावनि साइथ लानानै थांनो गोनां जायो गावनि लाइफखौ सेफ खालामनानै थांनो गोनां जायो मोजाङै सालायनो गोनां जायो थह नोजोरफोरखौ मोजाङै नायनो गोनां जायो बथिंबो फैदों बेफोरखौ फुरा नोजोर होनानै नायनो गोनां जायो ट्रेबोल खालामनाय समाव ओरैनो बेफोरबायदि फन सन फैयोबा मा फैयोबा बेफोरखौ गारिफोरखौ लाखिनानै हमनो गोनां हमनांगौ मानि गावनिनो सेफ जायो थह ट्रेबेलिं खालामनायफोराव बेफोर बुहुत खाब'दान आरो बाइकिं बाइकिंनि ट्रेबोलाव बुहुत बेफोरो खाब'दानखा आरो गोजान गोजान ट्रबोल खालामबाथाय जायगाफोरखौ गोबां नुयो बाइकजों ट्रेबोल खालामोबा बांसिन मोजां भिउसफोरखौ नुयो थह बिनिखायनो बाइकजों ट्रेबोल खालामोबा सेफथिबो लानो गोनां जायो थह बिनि थाखाय जोबोद रैखाथि गावनि सायावबो ट्रेबेलिं खालामनो गोजान गोजान खालामदों थह उदालगुरिनिफ्राय कक्राझार बेफोरबायदि ट्रेबोल खालामनाय जादों बाइकजों थह बाइकिं बाइकिं खालामनायाव जोबोर मोजां नाङो हारसिंनो हारसिं थांनायावबो मोजां नाङो आरो ज' ज' लोगोफोरजों थांब्ला बांसिन मोजां नाङो जाहाथे ज' ज' थाङोबा ब्लाबो मोजां सेफथि नायनानै थांनो गोनां जायो लोगोफोरजों ज' ज'बा बांसिन इन्जयमेन्टखौ मोनो थह बेनिखायनो ट्रेबोल खालामनानै जोबोर मोजां मोनो